खारनाय एबा अवार्कआउटफ्रा जोंनि देहाखौ गोख्रों एबा राफोद लाखिनायनि थाखाय एबा गोग्गो लाखिनायनि थाखाय मैखोम बिहोमा होयो जोङो थांनानै थानायनि थाखाय एबा जोङो थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंनो थैनि गोनांथि दा थैखौ जोङो एबा जोंनि मैखुना गुबुन गुबुन देहानि बाहागोफ्राव उदां जानानै हयथ' आरो बे थै थांग्रा लामाफोराव जाहाथे मेजेम बारायनो हाया बेनि थाखाय जोङो सानफ्रामबो जुदि अवार्कआउट खालामोबा एबा जोङो ट्रेइलार खालामनाय एबा स्प्रेइन इन्टारफेस बिदिखौ एबा जोंनि लामाफ्राव खारनाय बा बारनाय बा स्ट्रेसिं बेफोरबादि गुबुन गुबुन बिथिं एबा खारनायनि गेजेरजोंबो जोङो गावनि देहाखौ गोख्रों एबा गोग्गो लाखिनो हायो जों खारनायनि गेजेरजों खारोब्ला जोंनि देहाया गरम जायो एबा खारनाया मोनसे एकसारसाइस बा अवार्कआउट बेनि गेजेरजोंन जोंनि थै रानसारनाया गोग्गो जायो थै लामा थै लामानि एबा थै नालाफ्राव थै थांग्रा नालाफ्राव जोंनि देहानि मैखुननिफ्राय एबा मैखुना रानसारनानै हरनाय थै नालाफ्राव जाहाथे मेजेम बाराया एबा मेजेम बारायनानै जोंनि थै थांनाय नालाफोरखौ जाहाथे गोथेया बेनि थाखाय जोंनि देहाखौ गुदुङै एबा दुंब्रुदै लाखिनो एबा अवार्कआउटफोर खालामनाय एबा खारनायनि गेजेरजों जोंनि देहानि एक्ससारसाइस खालामनायफोरा जोंनियाव थानांगोन जायनि जाहोनाव जों खारोब्ला जोंनि खारनायनि गेजेरजों बा खारोब्ला जोंनि देहाया गुदुङै बा दुंब्रुदै थायो जेब्लायबो एकसारसाइस खालामनायनि गेजेरजों अवार्कआउट खालामानायनि गेजेरजों एबा जेब्लायबो फुं फुङाव एबा बेलासिफ्राव मोनाबिलियाव खारोब्ला जोंनि देहाया गरम जायो आरो बेबायदिनो खारनाया एबा खारनाय हुदाया मोनसे जोंनि मोजां हुदा जाय मोजां हुदानि जोहै जोंनि देहाया जेब्लाबो राफोद एबा गोग्गो थागोन नांगौबादि जोंनि देहाफ्राव मेजेम बारायनाय एबा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंनि देहाफ्रा गोग्गोयै लाखिनायाव जोंनि खारनाय बा अवार्कआउटफ्रा स्प्रेइन इन्टारकेल्सफ्राव खारनाय ट्रेइलारफ्राव खारनाय बे जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव जोंखौ जेब्लायबो मदद होयो होमब्ला जोङो जेरै ओरैनो जेबो मावा लासिनो थाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया गुसुयै जेब्लायबो थाबाय थायोब्ला खारालासैनो एबा गुदुं खालामा लासिनो जोंनि देहाया थाबाय थायोबा जोंनि देहाया लासै बारायनाय माखासे जोंनि थै नालाफ्राव मेजेम बारायनायनि जाहोनाव जोङो थै रानसारनायखौ नांगौबादि मोनैनि जाहोनाव जोंनाव माखासे बेराम आजार बेफोरो सोमजिनो हमो बेनि थाखायनो जोङो खारनायखौ जेब्लायबो लाखिनो नांगौ खारनायनि गेजेरजों जोंनि देहाया जेब्लायबो स्ट्रंयै थायो नांगौ बादि जोंनि जेसेबांखिनि थैनि रानसारनाय मैखुननि रानसारनाय जेसेबांखिनि थै बे थैया जोंनि मोनफ्रोमबो देहायाव सौहैयो जे एकसारसाइस बे एकसारसाइस जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनायाव दुंब्रुद लाखिनायाव जेब्लायबो मदद होयो बेनि थाखायनो जोङो खारनाया मोजां आरो देहानि गोग्गो लाखिनायाव बे खारनाया जोंखौ जेब्लायबो हेफाजाब होयो